اتر پردیش کے لوگ اپنی تہذیبی روایت کو جدیدیت اور گلوبلائزیشن کے سامنے برقرار رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں جیسے ثقافتی تقریبات لوگ مختلف ثقافتی تقریبات اور تہواروں کو مناتے ہیں جیسے دیوالی ہولی عید اور دیگر علاقائی تہوار جو ان کی ثقافتی جڑوں کی مضبوط رکھتے ہیں اور اسی طرح زبان اردو ہندی اور دیگر علاقائی زبانوں کا استعمال روز مرہ زندگی میں برقرار رکھتے ہیں جو ان کے ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور اسی طرح روایتی فنون اتر پردیش میں کلاسیکی موسیقی رقص جیسے کتھک اور روایتی ہنر جیسے بنارسی ساڑھی بنائی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے بھی اپنے نصاب میں مقامی تاریخ ادب اور ثقافتی موضوعات کو شامل کرتے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو اپنے ورثہ سے آگاہ رکھا جا سکے روایتی کھانوں کی حوصلہ افزائی مقامی کھانوں جیسے کہ لکھنؤ کا کبابی بریانی اور دیگر پکوان کو فروغ دیا جاتا ہے اور لوگ انہیں فخر سے کھاتے ہیں خاندانی نظام لوگ اپنے روایتی خاندانی نظام اور اقدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بڑوں کا احترام مشترکہ خاندان میں رہنے کی روایت وغیرہ سماجی ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا اور دیگر جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے لوگ اپنے ثقافتی شناخت کو پیش کرتے ہیں اور دنیا بھر میں اپنے روایتی اور ثقافتی مواد کا اشتراک کرتے ہیں یہ سب طریقے مل کر اتر پردیش کے لوگوں کو اپنی تہذیبی روایت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی جدید یا گلوبلائزیشن کے اثر میں کیوں نہ ہو